तरण जो शौक़ु मूंखे उणिवीह सौ सतरि खां वठी आहे असांजे पिता साहिब बाबा जन तरणु सेखारियो औरि असांजे भरिसां हिकिड़ो तलाउ हुओ बिना कंहिं त सामान जे बिना कंहिं उन हथनि ते ॿांहुनि ते सुम्हारे करे ऐं बाबाजन तरणु सेखारियो उणिवीह सौ सतरि उणहतरि सतरि खां वठी तरण जो शौक़ु हुओ ऐं उन टाइम में उन वक़्त में असांजे बाबाजन नंढिड़ा अंब चवंदा आहिनि देसी अंब उए अंब वठी करे ऐं वेंदा हुआसीं ॿार पीआरींदा बाबाजन चवंदा रोटी खणी रखाइजो उल्टी थींदी थोरो सो हलिको खाधो उहे बि कलाक ॿ पहिरियों खाई करे पोइ अंब खणी करे असां तलाउ ते वेंदासीं हुते तरणु सिखांदसि ऐं विच विच में अची करे उहे अंब ॿ टे चुसे करे खाईंदासीं हल्के रूप में वरी तरणु चालू कंदासीं उन में थकान बि न थींदी हुई ऐं शरीर में पाणीअ जी कमी बि न थींदी हुई ऐं उहो ई सिलसिलो हलंदो आहियो अॼ बि असां उह ई ॻाल्हियूं अपनायूं था पर उन में थोरो चेंज ऐं परिवर्तन अची विया हाणे फल फ्रूट सूफ केला ईअं सभु शयूं समय जे अनुसार जेके उपलब्ध आहिनि ऐं थोरो सो परिवर्तन थी वियो आहे सोच में बि ऐं उपलब्ध सामाननि में बि इन करे फल फ्रूट खणी वेंदा आहियूं ऐं खाईंदा आहियूं विच में जीअं थकान न थिए ऐं वधीक खाधो शुरूअ में न खाईंदा आहियूं छोजो उलटीअ जी संभावना वधीक रहंदी आहे शरीर जो हिलणु ॾुलणु ऐं महिनत करण सां उओ नुकसान शरीर खे न थे इन खे बचाइणु ध्यानु कंदा आहियूं ऐं इन खां सवाइ तैरण खां सवाइ असांजे कसरत में जेके हाणे अॼु बाबा रामदेव योगा ऐं कसरतूं जीअं सेखारनि था उन्हनि खे बि असां अपनाईंदा आहियूं ऐ कुझु कुझु कसरत हुजे शरीर जे अनुसार ज़रूरत जे अनुसारु उहे कंदा आहियूं ऐं उन में बि क़रीबु क़रीबु उन में नियमन जो पालन कंदा आयूं ऐं कसरत खां पहिले घणो खाधो न खाइजे हल्को फुल्को सुबुह जो घुमिजे उन खां पो कसरत कजे ऐं पाणी पहिले वधीक न पिजे ज़रूरत जे अनुसार थोरो थोरो पाणी हिकु घूट पीअण ईअं सभु सावधानियूं कसरत में ऐं तरण में शुरूअ खां वठी असां रखंदा ईंदा आहियूं ऐं शरीर जे अॼु ॾींअं ताईं कोई नुक़सान न थियो आह जंहिंजे हिननि नियमनि जी पालनु करण जे करे